हाँ कहाँ फोन लगाए हैं अरे हम तो समस्तीपुर जिला से बोल रहे हैं

आप वो सर कहाँ फोन लगाए हैं बोलिएगा तब न औ तो क्या चीज़ कौन आदमी है क्या चीज़ करना है आपको क्या चीज़ में आप आए हैं क्या चीज़ खोज रहे हैं औ आप बीज करने के लिए आए हैं औ नमस्ते मैडम तब हाँ

अरे खेती में तो अभी आलू हुआ है तोरी हुआ है मटर है टमाटर है सभी चीज़ क्या चीज़ आपको क्या चीज़ का करना है सो बोलिए न साग सब्जी सभी उपजाते हैं गेहूँ मक्का सब चीज़ उपजाते हैं बोलिए क्या चीज़ करना है हाँ एकदम सब चीज़ अच्छा फ़सल है अच्छा खासा है औ बगल में तो हॉस्पिटल नहीं है देखिए इस बार तो बोले थे मुखिया जी जो बनवाएँगे देखिए बिल तो पास हो चुका है अब देखिए हाँ रोड ब्यार तो बनवाए हैं मुखिया जी हाँ मंदिर और है हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है अरे ये सब का चर्च चला हुआ है जो मतलब बनने वाला है लेकिन अभी बना है नहीं देखिए कब बनेगा

ठीक है तब

हलो हाँ हाँ बना हुआ है बहुत अच्छा है पंचायत भवन हाँ सारा चीज़ का व्यवस्था है वहाँ हाँ आइए कुछ दिन किस दिन आप आते हैं बोलिए हाँ हाँ सभी आदमी को साथ आइएगा ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है आपत्ति नहीं है कोई आपत्तिक नहीं है ठीक है उ पंचायत भवन पर त रहबे करते हैं उनको इनभाइट हो जाएगा उ उनको तो यहाँ का कामे है तो उ तो रहबे करते हैं ठीक है उनको उस दिन कह देंगे जो रहने के लिए